स्कूलनि में त इलाही घणा ई विषय पढ़ाया वेंदा आहिनि जीअं थियो मेथ थियो इंगलिश सिं हिंदी विज्ञान शास अर्थशास्त्र इक्नोमिक्स इलाही विषय हूंदा आहिनि ॾहें ताईं त असांखे जेके विषय उन्हनि जा हूंदा आहिनि सिलेबस में उहे वठिणा ई पवंदा आहिनि ॾहें खां पोइ वरी असांजी मर्ज़ी हूंदी आहे असांखे कहिड़ा था विषय वठूं कहिड़ा पसंदि था कयूं ऐं मूंखे क मुंहिंजो पुट बि आहे मां बि पढ़ी आहियां सरकारी स्कूलनि में मुंहिंजो पुट पढ़ियो प्राइविट स्कूलनि में उन्हनि सभिनी में सुठी पढ़ाई आहे जेके टीचर आहिनि मास्तर आहिनि उहे बि बढ़िया आहिनि सभु सुठे तरीक़े सां पढ़ाईंदा आहिनि सुठीअ असांजे खे बि थोरो सो गाईड कंदा आहिनि की ॿारनि खे कीअं पढ़ाइणो आहे कीअं करिणो आहे सभु कुझु तरीक़े सां ॿुधाईंदा आहिनि पूरा सुशिक्षित आहिनि वैल पढ़ियल लिखियल सभु तरीक़ो ॿुधाईंदा आहिनि की ॿारनि खे कीअं पढ़ायो कीअं सिखायो इलाही बढ़िया सभु कुझु बढ़िया स्कूलनि में अॼु कल्ह जे स्कूल बि अलाई बढ़िया आहिनि